योगा होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ योगाया जोंनि देहानि सोलेरनि थाखाय जोबोद मोजां जेरै फुङाव सिखारनानै दसे योगा गेलेनो हायोब्ला देहाखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो बेलासिफ्राव टाइम सम दिहुननानै गेलेयोब्लाबो एसे मोजां मोनो योगाखौ ज' ज'यैनो गेलेनोबो हायो आरो ज' ज'यै लिंहर लायनानै मोनसे स्कुल बायदि खुलिनानैबो जों योगा गेलेनो हायो जेरै बयबो समाय बरनलायनानै योगाखौ गेलेयोब्ला देहानि थाखाय बहुद रैखा मोनो मानो होनब्ला सानाय सुनाय लोमजानाय बेमारफ्राबो योगा गेलेयोब्ला जानगाराव थायो योगाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां जेरै

न'आवनो दसे सम मोनोब्ला योगा गेलेनाया देहानि थाखाय मोजां आरो नोंनि बेमार थेमार बिफदनिफ्राय बारननायनि रैखा थायो जेरै जोङो दा नुनो मोननाय बायदिब्ला सिगाङाव नुआमोन दा बयबो स्कुलावबो मास्टारफ्राबो दा योगा गेलेहोयो मानो होनब्ला उन्दै फोरखौ फोरोङो बिदिनो बयबो फोरोंलायोब्ला योगाया देहानि थाखाय मोजां बयबो मिथिखागौ जेरै जोंनिनो गुरु होननानै बुंजायो योगा रामदेबआ जेरै फोरोंदों बिनि टेकनिकेल फोरखौबो नायनानै न'आवनो सोलोंनो हायो योगा गेलेनाया मा रोखोमनि गेलेयो बिदिनो सम बरलायनानै बयबो गेलेलायोब्ला मोजां जायो योगा गेलेनाया देहानि थाखाय जोबोद रैखा गोनां